बाबाधाम जायब बाबाधामके बहुत इच्छा अइ बाबाधाम जैतहुँ जे जैब सुल्तानगञ्जसँ जल भरिके लैब बाबाके चढ़ायब चन्दन फूल बेलपत्र लअ कऽ बाबाके पूजा करब बहुत मोन होइए जे हम बाबाधाम जे जैब आओर बाबाधाममे हम पूजा करब गेल रहि एक बेर बाबाधाम लेकिन फेर मोन होइए जे हम बाबाधाम जैतहुँ आओर फल जल भरि के लैबितौ आओर चन्दन घसि कऽ बेलपत्र फूल लअ कऽ बाबाके हम पूजा करितहुँ आओर पूजा कऽ कऽ से हम फेर बासुकीनाथ जैतहुँ बासुकीनाथमे पूजा करितहुँ आओर हम तहन ओतऽसँ से हम अबितहुँ बहुत हमरा इच्छा अइ जे हम बाबाधाम फेर जैतहुँ एक बेर गेल रही लेकिन फेर होइए हमरा मन जे फेर हम जैतहुँ बाबाधाम बाबाधाममे हम पूजा करितहुँ जल चढ़ैबितहुँ बेल पत्र चढ़ैबितहुँ फूल चढ़ैबितहुँ चन्दन घसि कऽ चढ़ैबितहुँ आँक धथुर भाँग सभ हम भोलाबाबाके चढ़ैबितहुँ आओर भोलाबाबा लगमे हम पूजा करितहुँ नचारी गबितहुँ भोलाबाबा लग भोलाबाबाके अथी करितहुँ हम बहुत अथीसँ रहितहुँ